पिछले एक साल में एक घटना हुई थी एक मेरी रिलेटिव में नानी जी थीं जो उनकी तबीयत अक्सर खराब हुआ करती थी और उस वक़्त ऐसा था कि घर का माहौल भी कुछ अलग टाइप से था तो उस वक़्त हम काफ़ी परेशान भी थे और जिसके कारण इन चीज़ों में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था तो कुछ दिन के लिए वो फिर वहाँ पे उनका जो भी है सब कुछ किया

फिर थोड़े दिन थोड़े दिन फिर वो सही थी उसके बाद फिर अचानक से उनका वो डेथ हो गया तो फिर एक साल में ये सब चीज लेकर बड़े परेशान थे खासकर